हलो केरु साईं किशन चंद साईं राम राम साईं मां तव्हांजो एजेंट देवीदास कुकराणी थो ॻाल्हायां हां हा हा कटनी मां जूनागढ़ मां हाणे ॿियो त सभु ठीकु आहे तव्हांजे दुकान जी जेका हाणे असां सामान विकणूं था तव्हां बि कमायो था असां बि कमायूं था पर हिकिड़ी तकलीफ़ थी अचे ॾाढी भई मां हाणे हेॾे उमरिया वयमि जेको माल ॾिनो गुप्ता आहे न उमरिया जो ग्राहक उन भाई ॾाढो रोए पियो मां वियोमांसि पैसा वठणु ॾाढो परेशानु कयईं चयईं भाई तव्हांजो माल हेॾी शिकायति थी अचे पई रब फिटी थो वञे ऐं ॿियो कुझु फटाफटि में ॿ धोप में ब कपिड़ो फाटी थो वञे पियो एॾी हल्की क्वालिटीअ जो कपिड़ो रंगियो अथव रंग बि फिटी थो वञे पियो बटण टुटी था पवनि पिया त चए पियो भई हेॾा पैसा ॾियूं था त क्वालिटी त ॾियो न क्वालिटी सुठी न ॾींदव त असांखे पैसा नथा कमाए सघंदासीं त तव्हांखे कीअं ॾींदासी पैसा भई हाणे छड़ो उमरिया में थोरी दिक़त आहे मां पा पाली बि वयुमि प्रीतमपुर पाली हुते ब जेको प प पनवाड़ी आहे पनवाड़ी आहे जेको असांजो ग्राहक आहे सुरतिया उन उन उन बि शिकायति कयी साॻी उहो बि रोए पियो पैसा त ॾिनई पर ॾाढो रोए पियो चए पियो भई मां मूंखे ग्राहक कटे ॾिना आहिनि पैसा मां त कमायो कुझु कोने त चए थो मैं सभिनी जो चवणु इहो आहे महिरबानी करे भले तव्हां रुपया अञा मथे वठो रेट पर क्वालिटी में थोरो इम्प्रूव ॾियो क्वालिटी एॾी हल्की न ॾियो अं जेका झलियो करे ऐं कलर बि जंहिंजो माना फास्ट हुजे कलर बि जल्दी ख़राबु न थिए ऐं त भई हाणे हू थोरो तव्हांखे असां निवेदन कंदासीं हाणे तव्हां उनखे गैस्ट आहियो असांजा असांखे छा आहे असांजो हद खां माल त खणणु चालू हूंदो आहे त सां बि कमायूं तव्हां बि कमायो था पर जेकॾहिं ग्राहकनि जी शिकायति अचे त पोइ असांखे वरी थोरो सोचणो पवंदो या त पोइ कोई ॿियो फर्म ॻोल्हणी पवंदी जाते क्वालिटी सुठी मिले हा त हिकिड़ो शिकायति करे आ त मां न मञां हा ठीकु आहे पर ॿिए शहर में बि साॻी शिकायति मिली उमरिया में बि वयुसि वरी पाली में बि उहाई शिकायति आई पोइ चंदिया में बि हिकिड़े ग्राहक शिकायति कयी आहे त हाणे माना वाजि वाजिबु शिकायति हूंदियूं तॾहिं न एतर एतिरनि शहरनि में अलॻि अलॻि ग्राहकनि साॻियूं कंपलेन कयी आहे त हाणे थोरो हिनखे ध्यानु ॾियो भई या पहिरीं बिजनेस खे तव्हां न वधाइणो आहे त थोरो क्वालिटी मेंटेन कयो हा बाक़ी मां तव्हांखे ओ पे पैसा छोकिरे जे हथां मोकिले छॾियां हा उनखे रसीद ॾेई छॾिजो न भई पैसा मिल्या जी मां तव्हांजी वसूली करे आयोमांव ओॾां हलो उहा मां छोकिरे हथां पैसा मां में छोकिरे हथां तव्हांखे पैसा त उनखे र र

हा उहो सेंपल बि छोकिरे हथां मोक्लमां मोकिलियामांवती ऐं वसूली जेका करे आयो आहियां उहो नग़दी जी कैश उहा बि मोकिलियामांवती कैश जी रसीद ॾिजो छोकिरे खे सेम्पल मोकिलियामांवती मां सेम्पल मोकिलियामांवती जेके वापसि आया आहिनि ग्राहक ॾे हुननि जेका कंपलेन आहे उन फर्म जो नालो लिखी करे मां मोकिलियामांवती जीअं भई होॾां गुप्ता जी आहे उमरिया जो आहे पाली जो आहे चंदिया जो आहे थोरो ध्यानु ॾिजो प्लीज़ जय झूलेलाल जय झूलेलाल